झमटिया गंगा नहाइ लए गेलियै सिमरिया गेलियै चमथा गेलियै झमटिया गेलियै तऽ पूजा भोला बाबाके कयलियै पार्वतीके बसहा जीके विष्णु भगवानके कृष्ण भगवानके हनुमान जीके गणेश जीके सबके पूजा कयलियनि पार्वतीके बजरङ्ग बलीके पूजा कयलियै सिमरिया गेलियै सिमरियोमे गेलियै इहाँसँ समस्तीपुर गाड़ी पकड़लियै राजेन्द्रपुर उतरलियै उतरिकऽ तब नेहेलियै तकरबाद भोलाबाबाके भगवान सबके पूजा कयलियै पूजा कऽ कऽ फेर अयलियै चमथा गेलियै कार्तिक महीना ओइमे पञ्चराति कयलियै कए कऽ नहा कऽ अयलियै तकरबाद कमला जीबछ गेलियै कमला जीबछ मे नहेलियै सुनेलियै दिक्कत रहय किछु तब वहाँसँ अयलियै तकरबाद गेलियै समस्तीपुर भोलाबबाके पूजा कयलियनि पार्वतीके शंकर जीके महावीर जीके गणेश जीके विष्णु भगवानके कयलियै तकरबाद फेर चमथा गेलियै चमथासँ नहेलियै सुनेलियै वहाँसँ फेर अयलियै आबिकऽ विद्यापति नगरमे पूजा कयलियनि पूजा पाठ कए कऽ फेर अयलियै तकरबाद फेर उ धाम गेलियै छोटका बाबा धाम गेलियै जा कऽ फेर नहेलियै सुनेलियै पूजा कयलियै तब भोलाबाबा स्थान गेलियै नहेलियै सुनेलियै पूजा कयलियै फेर पूजा कए कऽ वहाँसँ अयलियै तब गेलियै थनेसर स्थान थनेसरो थानमे नहेलियै सुनेलियै पूजा पाठ कऽ कऽ फेर झमटिया गेलियै झमटियामे नहेलियै तकरबाद कमला कमला जी गेलियै कमला जीमे नहेलियै सुनेलियै पूजा पाठ सब भगवानके कऽ कऽ गणेश जीके पार्वतीके महावीर जीके सब भगवानके पूजा कयलियै तकरबाद बाबाधाम गेलियै बाबाधाममे नहा सोना कऽ गेलियै घुमलियै घुमि कऽ चारु फेरा लगा कऽ घुमैत घुमैत तब गेलियै बासुकीनाथ बासुकीनाथ गेलियै फेर पूजा पाठ कयलियै सब भगवानके कऽ कऽ तब फेर अयलियै तब मनीगाछी गेलियै वहाँ फेर भगवान सब जे छथिन हुनका पूजा पाठ कऽ कऽ अयलियै तब ठूठा महादेव स्थान गेलियै वहाँ पूजा पाठ कऽ कऽ अयलियै बेगुसराय गेलियै वहाँ काली जी के खोंइछा भरि कऽ अयलियनि पूजा पाठ कए कऽ तब फेर गेलियै बाबाधाम बाबाधाममे नहा सोना कऽ शिवगंगामे नहा सोना कऽ पूजा पाठ कऽ कऽ तब फेर बासुकीनाथ गेलियै बासुकीनाथसँ फेर बाबाधाम अयलियै बाबाधामसँ फेर घर अयलियै फेर झमटिया गेलियै झमटियामे सँ फेर नहाए सोनाए कऽ भगवानके बजरंग बलीके विष्णु भगवानके गणेश जीके राधाकृष्णके बजरंग बलीके सब देवताके पूजा कयलियै पूजा कऽ कऽ फेर गेलियै सिमरिया सिमरिया गेलियै नहेलियै सुनेलियै सब भगवानके पूजा कयलियैन फेर गेलियै बाबाधाम बाबाधाममे शिवगंगामे नहा सोना कऽ पूजा सब भगवानके विष्णु भगवान महावीर जी भोलाबाबा पार्वती शङ्कर जी सबके पूजा कऽ कऽ तब अयलियै फेर गेलियै थनेसर स्थान थनेसर स्थानसँ फेर पूजा कऽ कऽ पूजा पाठ कऽ कऽ भोलाबाबाके बजरंग बलीके महावीर जीके विष्णु भगवानके गणेश जीके शङ्कर जीके पार्वती जीके सबके पूजा कऽ कऽ फेर विद्यापति नगर अयलियै विद्यापति नगरमे चमथा गेलियै चमथामे नहा सुना कऽ पूजा कऽ कऽ फेर विद्यापति नगर अयलियै विद्यापतिमे फेर नहेलियै सुनेलियै पूजा पाठ कऽ कऽ फेर गेलियै चनौरी ठूठा महादेव स्थान फेर वहाँ नहा सुना कऽ पूजा पाठ कऽ कऽ फेर अयलियै फेर गेलियै बेगुसराय काली मन्दिर काली मन्दिरमे पूजा कऽ कऽ फेर गेलियै सिमरिया सिमरियामे फेर नहा सुना कऽ जते मन्दिर रहथिन सब मन्दिरमे पूजा कऽ कऽ अयलियै फेर गेलियै विद्यापति नगर विद्यापति नगर गेलियै फेर जल ढारिकऽ पूजा पाठ कऽ कऽ फेर थनेसर स्थान अयलियै थनेसर स्थान नहा सुना कऽ पूजा पाठ कऽ कऽ सब भगवानके भोला बाबा शङ्कर जी पार्वती गणेश जी बजरङ्ग बली सब कृष्ण जी राधा कृष्ण सबके पूजा कऽ कऽ फेर सिमरिया गेलियै सिमरियामे फेर जल बोझि कऽ फेर थनेसर स्थान अयलियै फेर पूजा पाठ कऽ कऽ शङ्कर जीके भोला बाबाके पार्वतीके गणेश जीके हनुमान जीके विष्णु जीके सब भगवानके पूजा कयलियनि फेर गेलियै सिमरिया सिमरियामे जा कऽ नहा सुना कऽ जल बोझि कऽ फेर चनौली महादेव स्थानमे पूजा पाठ कऽ कऽ फेर अयलियै फेर गेलियै झमटिया झमटियासँ नहा कऽ मोरबा चनौली जा कऽ जल बोझि कऽ पूजा करय लए शङ्कर भगवानके भोलाबाबा बसहा पार्वती गणेश जी बजरङ्ग बली सब भगवानके पूजा कयलियै फेर गेलियै कमला जी कमला जीमे नहा सुना कऽ सब भगवानके पूजा कऽ कऽ